हां जी आओ जी हां जी आओ आओ मैडम जी केह् हाल ऐ होर दस्सो केह् सेवा करचै थुआढ़ी सब कुछ ऐ मेरे कोल तुस दस्सो केह् केह् चाहिदा तुसें हां जी अच्छा अम्ब बड़े बधिया न जी साढ़े कोल अम्ब साढ़े कोल सट्ठ रपेऽ किलो आह्ला बी ऐ सौ रपेऽ आह्ला बी ऐ डेढ सौ रपेऽ आह्ला बी ऐ जेह्ड़ा हां दिक्खियै जी कोई खराब कोई होग ओह् साढ़ी जिम्मेबारी ऐ तुस कोई नमें गाह्क थोह्ड़े ओ साढ़े शैल सब शैल सब बधिया न एह् रेट बी ठीक न सारे तुस सौ रपेऽ आह्ला लेई जाओ तुस बड़ा बधिया अम्ब ऐ चलो दस घट्ट देउड़ो ओह्दे च केह् ऐ इत्थे तुस पराने गाह्क ओ साढ़े ऐं थुआड़े कन्नै थोह्ड़ा कोई ओह् ऐ हां होर होर केह् पाई देआं आलूबुखारे आए दे ताज़े फर्स्ट क्लास आलूबखारे लेई जाओ हां जी आडू आए दे न आडू बी ताजे न बड़े बधियै हां आडू लेई जाओ बड़ा मिट्ठा आडू ऐ हां एह् किन्ना पाई देआं

ठीक ऐ ठीक ऐ लैओ लैं बै पायां पायां फटाफट ठीक अच्छा ठीक